आथिखालाव गथ'फोर गेलेग्रा गोदान गेलेमु माखासे मुवाफोरा जाबाय बेदमिन्टन गेलेयो फिल्डआव फोथाराव फुटबल गेलेयो माखासे क्रिकेट गेलेयो बिदिनो बेनि अनगायै मबाइलावबो गोबां गेम गेलेग्रा जाबाय दानि गथफ्रा बिदिनो पाबजि फ्रि फायार गासैबो मबाइलनि गेमखौ लानानै गुबुन गुबुन गेम गेलेयो आथिखालनि गथ'फ्रा पाबजि फ्रि फायारनि अनगायै लुद' थास बेफोरबायदिनो माखासे गेम दङ अनलाइनै मबाइलाव गेलेग्रा गेमफोर गासैबो मबाइलाव गेलेग्रा गेमखौ लानानै गुबुन गुबुन गथ'फ्रा गुबुन गुबुन गेलेयो बिदिनो गेलेमु होननानै बुङोब्ला मबाइलानो बिसोरनि गेलेमु आगजु बेनि अनगायै फिल्डाव गोबां खम गेलेयो गावनि न' खाथियाव बल गेलेयो बेदमिन्ट'न गेलेयो हकि बल गेलेयो बिदिनो बेनि अनगायै आरो क्रिकेट गेलेयो आरो टेनिस बल गेलेयो बेफोरबायदिनो भलिबल गेलेयो आरो बिदिनो गोबां आगजुखौ लानानै दानि गथ'फ्रा गेलेयो गावनि न' खाथि खाथियाव मोजां जायगा लांदां नायनानै बेयावबो गोबां होसोलायनाय खेला गेलेयो आमाय जुमाय बिदिनो दैयाव थब्ल'लायनाय खेला गेलेयो बिदिनो गुबुन गुबुन खेलाखौ दानि गथ'फ्रा गेलेनायखौ नुनो मोनोसै बिथांमोनहा गेलेनायाव जोबोद इनट्रेस्ट बैनि न'खर बेनि न'खर खाथि खाथियाव फैलायनानै मबाइल गेम गेलेयो ज' ज' जालायनानै बिदिनो जानो लोंनो मिथिया आजिखालिनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि गोदान गोदान गेलेग्रा गेमफोर ओंखारनानै दानि गथ'फ्रा मबाइलाव बांसिन गोसो होयो गेम गेलेनायनि थाखायनो टाइमआ माला थांदों माला मादों बेफोरखौ हमस्लाबनो हाया दानि गथ'फ्रा गोबां गोबां गेमनि बिथिङाव गोबां गोबां सुबुंफ्रा जुदा जुदा गेलेनायखौ नुनो मोनो बिथांमोना मबाइलावनो बांसिन टाइम होयो मबाइलावनो बांसिन गेम गेलेयो बिथांमोना ओरैनो फिल्डफोराव फैनानै गेलेनायखौ गोबां खम नुनो मोनोसै बिथांमोननि गेलेनाया बांसिनानो मबाइलावनो जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना फोथाराव फैनानै बांसिन गेम गेलेनायखौ जों नुनो मोना गोबां सुबुंफ्रा माखासे बल गेलेयो आरो गोबां सुबुंफ्रा माखासे मबाइलाव गेम आरि गोदान गोदान गेम गेलेयो बिदिनो सिगाङाव बुंनाय पाबजि फ्रि फायार लुद' माखासे आरो गुबुन गुबुन गेमफोर दं बिदिनो मबाइल लिजेन्ड बेफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनो बिथांमोना आरो बेनि अनगायै गोबां गेम गेलेयो बेनोसै दानि गथ'फोरनि गेलेग्रा माखासे मुवाफोरनि मुंफोरा